ट्यूब वॅल मारपा खातीर एक व्हडलें म मशीन आसता तेका बोरींग मशीन म्हणटात त्या बोरींग मशनांत एक व्हडली पायपलायन ड्रील करून सकयल जमनीर घालप जाता जवळजवळ शंबर ते दोनशे मीटर भितर जमनींत ती पायपलायन घालतात उबी आनी तातूंतल्यान मागीर ड्रील करून उदक येता आनी त्या उदकाक पंप बसयतात तेका सबमर्सिबल पंप म्हणटात आनी मोटर बसयतात ते मोटर मागीर इलॅक्ट्रि करण इलॅक्ट्रीक कनॅक्शनाचेर चालू करतात उदक भायर घेतात आनी सगळ्या गांवाक सप्लाय करतात तशेंच आमच्या एका लोलये गांवांत एक व्हडली बांय आसा पंचायती लागी तेचें उदक आमी हांगच्यान आमचें वार्ड आसा लोलये पंचायतीचे दापट माशें माड्डीतलप शेली आनी पेडेच्या दोनूय वार्डाक पायपलायन घालून व्हेला सगळ्यांक त्याच पायपलायनींत आनी त्या बांयचे उदक व्हडलो पंप बसोवन वीस एच पी तें आमी सप्लाय करतात आनी हें सप्लाय करपाक आमी सरकारा तर्फे एक मनीस नेमिल्लो आसा तो सकाळ सांज हें उदक उदकाची सप्लाय पळयता आनी पायप बी खंय फुटत जाल्यार तो रिपॅर करता आनी हें उदक लोक कुळाघराक भागायतीक तशेंच घरा खावपा खातीर वापरतात ह्या उदकाक लागून जवळजवळ हजार ते दोन हजार लोकांक एकदम फायदो जाल्लो आसा